हेल' अ आस्सा आस्सा आस्सा आस्सा आस्सा आस्सा खन्थाइनि मुङा मामोन लाइयो दावहारु अ आस्सा आस्सा आस्सा आस्सा मोन्दों नोंथां दा नोंथांनि माबायाबो जोंनि बे आदिदथ' कमिटियाव गनायथिनाय जाबाय आरो बेखो साफायनायाव हेलफारबादि बेबस्था खालामनाय जाबाय आस्सा आस्सा आस्सा आस्सा

औ आस्सा आस्सा अ अ अ रेडिअ खालामनाय जादों हाब बेबो मोजां बाथ्रा बे जों नायदों आरो बे मोनसे उन जोलैनि थाखाय मोजां मोनसे माबा थालांगोन आरो बेबादि खन्थाइआ औ औ औ औ औ औ औ औ

नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ बेबादि होयोब्ला मोजां मानो होनब्ला दानि जेनेरेसन मानसिया बै आन्दलननि खोथाफोरनि माबाखौ मिथिया नालाय दा बे बेबादि लिरनानै बै समनि खोथाखौ बुंखांब्ला बे खन्थाइनि गेजेरजों माबा बुजायनाय जागोन नालाय जायफोरा माबायो मिथियि फराययि बेफोरो बुजि मोनगोन ओमफ्राय मोजां जागोन बियो आरो गोहोम खोख्लैगोनबो बियो बेबादि खन्थाइआ फारि फारि आरो जोङो नोंथाङा जोंनि साफायनाय उनावबो नायबावनो हागोन मोजाङै नोंथाङा अ आरो बिजाबखोथ' बिजाबखोथ' नोंथाङा सासे राइटार हिसाबै नोंथांनोबो हरनाय जागोन नालाय आर खन्थाइआ खन्थाइआ गोबांआनो सफायदों नोंथां दा नोंथांनियाबो बाहागो मोनबाय जोंनि बिजाबाव दे आरो बिदिनो बिदिनो उनफ्रावबो नोंथाङा हरनो नाजा बावदो बिदिनो खन्थाइ मोजां मोजां लिरनानै आस्सा सा सा सा आस्सा दे आस्सा सा सा धन्यबाद थाबाय जोंनि आदिदथ' कमिटिनिफ्राय दे